हमारे यहाँ घर के ही बगल में गंगा नदी हैं और हम लोग शाम सुबह गर्मी के महीने में जाते हैं नहाते ओहाते हैं और नहाने के बाद वहाँ जैसे कई लोग हैं तो उसमें एक लाग लगती है लाग डॉट जैसे होता है तो जैसे पानी में डूबना तो पानी में डूबने में हम लोग सांस अपनी मतलब खींच लेते हैं और खींचने के बाद जो है पानी में डूब जाते हैं कम से एक से सवा मिनट तक की क्षमता हमारे अंदर है पानी में जैसे डूब गए और सांस अपनी खींचे हैं और जैसे तैरने में तैरने में जो है अपने शरीर को हल्का कर जैसे सांस को खींच लिए और अपना पैर को मोड़ लिए और हाथ को भी मुड़ा दिए मोड़ने के बाद हम लोग पानी के ऊपर जो है कम से कम एक से डेढ़ मिनट तक सांस को खींचते हैं और फिर सांस को छोड़ते हैं तो ऐसे जो है इस कार्यक्रम से हम लोग कम से कम आधा किलोमीटर तक पानी के ऊपर ऐसे बहते चले जाते हैं और सांस को छोड़ते रहते हैं और सांस को खींचते रहते हैं इससे जो है मेरी शरीर जो है एकदम हल्का रहती है जब शरीर हल्का रहेगी तो पानी के ऊपर तैरेगी और जहाँ जैसे हल्का नहीं रहेगी तो फिर पानी के ऊपर तैरती नहीं है और जैसे हम लोगों के अंदर इतनी क्षमता है कि जैसे ये गंगा नदी हैं तो तैर के पार भी करने की क्षमता है अगल इतनी क्षमता है हम लोगों के पास कि जैसे कोई डूब रहा है या कुछ वहाँ पे जैसे पानी के आगे गड्ढा है और गड्ढे में वो जाके फंस गया तो निकालने की भी क्षमता है बस इसी सब तरीके की हम लोगों के पास तैरने की जो है क्षमता है